अं'ऊ गल्ल करनी आं कि कुसै चैलेंज दी तां इक बारी अं'ऊ मेरे कन्नै ऐसा होआ पर एह् बड़ी बड्डी गल्ल ते निं ऐ की अं'ऊ कोई बड़ा बड्डा कोई चैलेंज हा जां बड़ा बड्डा प्रोजेक्ट हा पर एह्बी मतलब इक बारी मेरी ते अपने किश फैमिली मेंबर कन्नै सिर्फ इन्नी हारी गल्ल चली कि उ'नें आखेआ कि सिर्फ इक्क दिनै दे अंदर अंदर तोह् केह् करना असेंगी ट्राई देने दी गल्ल चली ही असेंगी स्कूटी दस्सनी तोह् स्कूटी पर बैलेंस बनाइयै थोह्डा़ मतलब परफेक्ट ते निं बंदा इक्क दिनै च होई सकदा पर चलाइयै दस्सना मिगी ते बिल्कुल निं आंदी ही चलाना स्कूटी बगैरा की इक्क दिन दे अंदर में कियां दस्सनी उ'नें आखना उ'नें मतलब कुसै बी फैमिली मेंबर नै उ'नें मिग बोल्लेआ कि तोह् असेंगी दस्सनी चलाइयै इक्क दिनें दे अंदर ते बैलेंस बी बनाना ते चलानी बी चैलेंज एक्सेप्ट करी लेआ पर मनै च डर लग्गा दा हा की जल्दी कोई भी कम्म जिसी मिगी स्कूटी दा आंदा भी कुछ निहा कि'यां में चलानी ते कि'यां केह् करना इक्क बारी फ्ही में उस चीज़ै गी केह् कीता थोह्ड़ा मतलब ट्राई कीती एक्सेप्ट करी लैता चैलेंज गी ट्राई कीती चलो आस्तै आस्तै कोशिश करनी आं ते आस्तै आस्तै में मतलब बैलेंस मिगी दस्सेआ थोह्ड़ा भाई चल इं'या करना इसी इं'या कर ते थोह्ड़ा थोह्ड़ा दस्सेआ उ'नें ते उस कशा बाद बड़ी बारी केह् होआ कि अं'ऊ थल्लै डि'ग्गी पेई डि'ग्गी पेई प्ही चलना थोह्ड़ा प्ही डि'ग्गी पौना नेईं बनै पर बड़े मुश्कल कन्नै एह् कम्म मिगी दिते दा हा ते में पूरी कोशिश ही की चेलैंज गी पूरा करां कोई कम्म ऐ कि असेंगी बड़ा लगदा कि नेईं कुसै चैलेंज गी कीते दा होऐ किन्ना बी डिफिकल्ट की निं होऐ अस सोचने आं कि साढ़े कशा जल्दी कशा जल्दी इस अस कम्मै गी दूए बंदे गी अस चैलेंज गी पूरा करियै दसचै इसी टास्क गी अस पूरा करचै क्योंकि अगर अस जेकर नेईं पूरा करी सकनें आं ते अस मतलब असेंगी फील होंदा कि नेईं यार हारे गेदे बंदे इक मतलब आदमी अपने आप गी समझदा की यार मेरे कोला ते होआ नेईं ऐ इस आस्तै में उम्मीद निं छुड़ी में सोचेआ नेईं यार में ते करियै दस्सना जि'यां मर्ज़ी होऐ कम्म क्योंकि मिगी ते मुश्कल लग्गा दा मुश्कल ते लग्गना गै ऐ हा पैह्लें ते मिगी किश आंदा गै नेईं हा बिल्कुल बी नेईं आंदा हा बैलेंस तक्कर नेईं हा बने दा मेरा अच्छा ते तां करियै में केह् कीता फिर में मतलब ट्राई कीती ते मतलब शामीं तक मतलब थोह्ड़ा सिक्खेआ सिक्खेआ मतलब चलाने दे काबल में इक्कै दिनें च इसी करी लैता इक्क लाईफ बिच इक्क इ'यै चैलेंज जेह्ड़ी स्हेई लगदी